हिन खेत्र जा माण्हू आध्यात्मिक मार्ग दर्शन हीअं प्राप्त कंदा आहिनि भॻवाननि जा वचन पालन करे जीअं कुझु माण्हू सत्संगु वेंदा आहिनि हरिओम जा सत्संगु थींदा आहिनि हुननि में वञी करे ऐं भॻवान जे वचननि ते हली करे भॻवान जेको मार्ग दर्शन ॾेखारे हुननि जे मथां हली करे ऐं सभिनि सां मीठो ॻाल्हाए करे प्यार सां हली करे कंहिंसां न चालाकी करिणी आहे न लोभ रखिणो आहे न मोह माया करिणी आ न कंहिंखें सताइणो आहे न कंहिंखें कॾहिं परेशान करिणो आहे बसि सभिनि सां सुठो हली करे हीअं कंदा आहिनि की असांजा हिंदू भाउर कंदा आहिनि जेका मुस्लिम भाउर आहिनि हू मस्जिद वञी करे हुन ते जेको उन्हनि खे पाठ पढ़ायो वेंदो आहे जेके हुननि जा भॻवान चवंदा आहिनि हुननि जो पालन कंदा आहिनि बाइबल जो अध्यन करे कुझु माण्हू उहो सिखंदा आहिनि कुझु माण्हू गीता पढ़ंदा आहिनि हुन मां ज्ञान वठंदा आहिनि कुझु माण्हू क़ुरान पढ़ंदा आहिनि हुननि मां ज्ञान वठंदा आहिनि हीउ सभु रिलिजियस किताबूं जेका आहिनि जेका ठहियूं आहिनि हुन खे पढ़ी करे पंहिंजे वॾे बुज़ुर्गनि छा कमु कयां जेको पाण नथा कयूं हूं कंहिं मार्ग ते हलिया जेको अॼु अहिड़ो अॻियां पहुची विया असांखे बि उहे मार्ग फॉलो करिणो आहे हिन करे ॾाढी किताबूं आहिनि हू पढ़ी करे सत्संगु वञी करे गुरू या मार्ग दर्शन करी करे हीअं ई माण्हू हिन खेत्र जा मार्ग दर्शन प्राप्त कंदा